जैसे कि हमरे सबके बाबा दादा सब किछु कए अयलखनि हन बिआह शादी यज्ञ पूजा पाठ सब तऽ ओएह आर ढङ्गसँ हमहुँ आर पूजा पाठ करय छियै बिआह बेटाके बिआह होइ छै तऽ पहिले एक दिन जगरणा हुवै छै तऽ भगवत्तीके पूजय छियै आओर तऽ दोसरका दिन मटकोर होइ छै तेसर दिन बराती जाइ छै तऽ ओइमे की करल जाइ छै घी ढारी मटकोर जते सब मने छन अपन हिन्दू धर्मके अपन बाबा पुरखी कयने अयलखिन हन तेना हमहुँ सब करय छियै आओर करि लेलाके बाद अपना बालो बच्चाके सिखबय छियै जे ई ढङ्गके पूजा पाठ कर जैसे छठमे पकइ छै पकवान पूरी पकवान छैठमे पकइ छै चौरचनमे बनय छै सब चीजके पूजा पाठ होइ छै होलीमे पुआ बड़ी बनय छै सबके खाना पीना होइ छै पुआ बड़ी सब चीज खाइ पीलाके बाद ई से इएह सब अपन हिन्दूके पूजा पाठ छै लगन पाँति सब दिन तऽ बेटा बेटीके बिआह होइते रहय आओर बेटीके बिआहमे खुबे अन्तर हइ बेटाके बिआहमे अन्तर तब बेटाके बिआहके तीन दिन समय लगय हइ आओर बेटीके बिआहमे भए गेलय जैसे कि आइ जगरणा भेलय तऽ काल्हि बाराती अइतय तऽ एके दिन घीढारी मटकोर सब चीज एके दिन बेटीके बिआहमे होइ जाइ हइ आओर जैसे पारिवारिक छै बेटा पोता पुतौहु सबके सिखबयके चाही जे जैसे कि हमे अपना ढङ्गसँ चललियै बाबा पुरखा जे चलेने छथिन चलन उ अपन करते जइयौ जे चाहय छलै शादीशुदा बेटीके बेटाके ऐसे होइ सकय छै कोइ पकैड़ोके कए लै छथिन कोइ साझियो करथिन तऽ सबके सब रङ्ग होइ छै सबके तऽ बाल बच्चा कैसहुँ होइ बियाह पकड़ि कऽ होइ या साजि कऽ होइ तऽ एक रङ्ग होइ छै तब होलय कि ओहो पकड़ौओ बियाह होइ हइ ओहोमे जगरणा होइ हइ घीढारी मटकोर होइ हइ जे लड़कीवला लए जाइ छै छथिन हुनका सङ्ग चलनाइ रहय छै तऽ उ ककरो लड़िका पसन्द होइ गेलय तऽ ओकरा पकड़ि कऽ बियाह कए देल जाइ छै इएह सबके धन्धा छै अपना हिन्दुस्तानके बेगुसराय जिलामे जैसे बेटा बेटी सबके बियाह शादी कयलक घीढारी मटकोर होलीके पकवान बनय छै पुआ बड़ी कातिकमे पकवान बनय छै किनको घीके पकवान बनय छै किनको करु तेलके बनय छै तऽ जैसे कि शुद्ध सब दिनके लिए छैठ पर्वमे उ तेलके छैठ पर्वमे पूजा बहुत बढ़िआँ काम दै छै चौड़चनो भेल ओहोमे घीयेके पकवान बनय लगय हइ तऽ जैसे जेकरा जेहन सामर्थ्य छै ओइसन ओइसन भगवानके चढ़बय छै ओइसन ओइसन भगवानसँ वरदान माँगय छै नारि लेकिन भगवान तऽ सबके वरदान लै छथिन जेत्ते देवी देवता बड़का लोग छोटका लोग जते छैठमे हाथ उठबय छै कोइ देवी देवताके जैसे बाबेधाम गेलय जल ढारय लए तऽ सबके लै छथिन ई तऽ बात नहि छै जे कि बढ़िआँ बढ़िआँ आदमीके छैठ माता लेथिन आओर ई जे गरीब लोग छै ओकरा नहि लेथिन सबके लै छथिन तऽ सबके लेलाके बात छै जे कोइ घर अमीर कोइ घर गरीब सबके सक्षम तऽ ओएह देलखनि हँ जे गरीब अमीरके अगर भगवान जँ नहि सक्षम देने से जे ई गरीब होलकनि ई अमीर होलकनि सब जे एक रङ्गे रहतियै रऽ तऽ ककरो कोइ पूछयवला नहि रहय ककरो कोइ देखयवला नहि रहय तऽ एगो ई दुनिआँ स्थिति भगवान बहुत बढ़िआँ कयलखनि जे गरीब गरीब भेलय अमीर अमीर भेलय गरीबोके बेटीके बियाह होइ छै तऽ खर्चा होइ छै जेतने समर्थन होइ छै ओतना आओर अमीरोके बेटा बेटीके बियाह होइ छै तऽ ओतने जते समर्थन छै ओते खर्चा करय छै तब रहलय पूजा पर्व पबनी त्यौहार सब चीज करयके तऽ वएह सब ढङ्गके बाल बच्चाके जैसे बाबा दादा कयलकय तब हमसब कयलियै आब हमसब करय छियै तऽ अपना बाल बच्चा सिखेबय एना ई पूजा होइ छै एना ई पूजा होइ छै जैसे कि दुर्गा पूजा होलय रऽ हमरा आर तऽ नहि होइ छै नओ दिन लोग उपासे रहय छै फल फलहारी खाकऽ रहय छै ई सब पुजा भेलै तऽ कोइ भी ढङ्गसँ पूजामे चढ़ायल जाइ छै किछु भी तऽ उ देवी देवता खाइ नहि ने जाइ छथिन खाली हुनकर श्वास भेलय जे हँ हमरा पूजा पाठ कयलक ई तऽ सदियोंसँ आय रहलय पुरनकेसँ पूजा पाठ पूजा पाठ करय लए अपने मने सास ससुर कयलखनि तब हमसब कयलियै तब हमसब कयलियै तऽ हम अपना बाल बच्चाके सिखबय छियै